जेब्ला आं उन्दै सममोन अब्ला आंनि जिउआव ओरैबायदि अबस्था फैदों जे आंनि जेंनाखौ रावबो बोस्रांनो हायै बेबायदि अबस्था फैदों मानो होनब्ला जों सुबुं हारिनि देरसिन सुथुरानो जाबाय गोरिब जोनोमनिफ्राय गोरिबजों नाख्रेबजानायमोन आंनि जिउआ अब्लाबो आं गोरिबनि जेंनाखौ बोस्रांंनानै आगानसे आगानसे दावगालांदों बेनि थाखायनो आं जे थिरांथा लादों जे जेब्लासिम आंनि थांखिया जाफुङा अब्लासिम गोरिबनि जेंनाया आंखौ नाख्रेबनो हानाय नङा होननानै आं थांखि लादों थिरांथा लादों आं सानो जोंनि देरसिन ऐमानो जाहैबाय थांखिखौ होसोनाय आं थिरांथा लादों आं सामलाय आंनि गोसोखौ हमथानानै बेखौ सामलायनो हादों आं बिमा बिफानि बोसोन जेब्लायबो लायो बिमा बिफानि बोसोनखौ लानानै आं आवगायो आंनि फरायनाय आंनि थांखिखौ जाफुंहोनायाव बिमा बिफानि बोसोनखौ आं लानानै आवगायलांदोंमोन